ہاں ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہیے جی الحمد للہ سب خیریت سے کہیے اچھا کہیے جی ہاں میرا خود کا کمپنی ہے مطلب بنتا ہے کپڑا وغیرہ اس کا دہلی میں ہے بیسیکلی امبیڈکر نگر دہلی میں

اچھا ہاں کہیے جی بالکل ہمارے یہاں ساری طرح کے ورائٹیز کے کپڑے اویلیبل ہوتے ہیں آپ آڈر بتائیے آپ کو کس رینج کے کیسے کیسے کپڑے چاہیے جی جی جی اس چیز پر آپ فکر نہ کریے ہمارے یہاں اچھی ورائٹیز اے ون کے کپڑے کی کوالٹیز ہوتی ہیں اور جیگنس کا پرائز ون ایٹی ٹو ٹو ہنڈریڈس میں رہتا ہے کیونکہ بیسیکلی آپ کو کمپنی سے چاہیے مینوفیکچرنگ ہے تو ہول سلنگ ریٹ میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس ایکسپنس سے ہے جی جی ڈیفکٹ جی ہاں ہم آپ کو دوپٹہ کا پرائز ظاہر کر دیتے ہیں دوپٹہ کا پرائز ایٹی ٹو ہنڈریڈ ہے

جی جیسے آپ کو جو بھی چاہیے جیسے کہ سوٹ ہو گیا لیڈیز ورک میں غرارہ ہو گیا لکھنوی کرتی ہو گئی یہ ساری آئٹمس یہ ساری چیزیں ہمارے کمپنی میں اویلیبل ہیں مینوفیکچر ہوتے ہیں آپ کو جو جو چاہیے آپ ہمارے اسی واٹسپ نمبر پر لنک بھیج دیجیے فوٹوز پھر ہم اسی حساب سے آپ کو جی آپ کے گھر سٹی گیا میں آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے ہاں جی ہاں بیس روپے جی آپ دیکھ لیجیے آپ کو جو اچھا لگے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پھر جی جمی چو کا اسٹارٹنگ پرائز ہر مطلب ریٹ الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ فروٹ ہے تو اس میں پھر بھی الگ ہوتا ہے جی ہاں بیسیکلی ہاں تو اسی طرح فائیو ہنڈریڈ رینج ٹو ایٹ ہنڈریڈ پہ جاتا ہے جیمی چو کا کپڑا باقی ہم آپ کو فوٹوز بھیج دیتے ہیں آپ کیٹلگس کو دیکھ کر کے پھر آپ ڈسائڈ کر لیجیے آپ کو کیا چاہیے جی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ جی اوکے میم ٹھیک ہے جی جی وعلیکم السلام